खुले स्थान खुले पानी में तैरते समय सुरक्षित रखने के लिए बहुत से तरीक़े हैं जैसे कि खुल खुले पानी में तैरने ते समय बहाव का या फिर डूबने का इंसान के अन्दर भय डर बना रहता है जिससे सुरक्षित रहने के लिए लोग बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सी आदि का प्रयोग करते हैं तरह उसमें उसमें बाँध देते हैं जिससे पकड़ के लोग तैरते हैं या फिर स्नान करते हैं ऐसे खुले पानियों में बड़े बड़े नदी तालाब पोखर आदि में बड़े बड़े फिसलने वाली चट्टानें तथा हवाओं के के साथ लहरों का उठना तथा ऐसी अनेक प्रकार की बाधाएँ आती हैं जैसे बड़े फिसल फिस जैसे बड़े बड़े तालाबों में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिससे लोग जिससे आदमी भी का फिसलने ज़्यादा चोंट लगने या फिर ब बहने का डर भय बना रहता है ऐसे अनेक ऐसे खुले स्थान में जैसे गंगा नदी उदी में स्नान करते समय लोग प्रशासन का भी प्रशासन का भी सहारा लेते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा मिलती है तथा अपने अपने कार्यों को आदि से अनेक तरह के कि सुरक्षित रहने के लिए तरीक़े अपनाते हैं जिससे कि जैसे हवा अधिक हवा तेज़ रहती है जिससे ऊँची ऊँची लहरें उठती हैं ऐसी बाधाएँ हमें स्नान करने या फिर तैरने में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे बड़े तालाबों में भी में भी अधिक नीचे पानियों से कटाव रहता है गड्ढा रहता है जिसमें व्यक्ति की डूबने की शंका बनी रहती है तथा नदियों का पानी जिस साइड से तेज़ गतियों में बहता है उस उस तरह मिट्टियों का कटाव अधिक होता है कटाव होने से में धरती के अन्दर गड्ढा होता है जिस गड्ढे में इंसान के डूबने की सशंका बनी रहती है ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जो कि खुले पानी में तैरते समय आदमी असुरक्षित रहता है यह सब तरीक़े ऐसे बहुत से ऐसे सुरक्षा के लिए बहुत से तरीक़े अपनाए जाते हैं ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें बड़े बड़े बड़े गड्ढे तथा आदि को ध्यान में रखने हुए तैरते समय ध्यान देना चाहिए कि किधर पानी का कटाव अधिक है किधर से पानी की तेज़ गति में पानी बह रहा है जब हमेशा यानी हमेशा तैरते समय हवा और पानी की दिशा की उलटी तरफ़ तैरना चाहिए जिससे कि आदमी का बैलेंस शरीर की बिगड़ जाते हैं तो अगर उल्टी दिशा में अगर इंसान तैर रहा है तो सही अगर फिर जिस दिशा में हवा और पानी दोनों बह रहा है उस दिशा में अगर आदमी तैरेगा तो बह जाएगा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें हर एक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी भी खुले स्थान के पानी में या तालाब आदि में स्नान करना चाहिए